ابھی پچھلے ہفتے میں نے ایک لیپ ٹاپ خریدا میں نے اپنے دوستو سے بھی پوچھا تو انہوں نے مجھے ڈیل کا لیپ ٹاپ سجیس کیا میں نے ریسرچ کری نیٹ پہ فلپ کارٹ پہ چیک کیا امیزون پہ چیک کیا اور بھی دیگر ویب سائٹ پہ میں نے چیک کیے تو مجھے ڈیل کا لیپ ٹاپ پسند آیا تو میں نے اسے منگوا لیا آن لائن اب میں یوز کر رہا ہوں اس کو پچھلے ایک ہفتے سے مجھے اس کا بیٹری بیکپ پروسیسر اور باقی کی دیگر چیزیں بہت پسند آئی ابھی میں بہت خوش ہوں اس کو یوز کر رہا ہوں اس پہ اپنے کام کرتا ہوں گرافک کے کام کرتا ہوں ویڈیو ایڈیٹنگ کرتا ہوں اس پہ میں تو ابھی لاسٹ ایک ہفتے سے میں یوز کر رہا ہوں اور میں بہت سیٹسفائیڈ ہوں اس کو یوز کر کے اس کا سارا پروسیسر اس کی بیٹری بیک ہیلتھ کافی اچھی لگی مجھے